جیسا کہ آپ نے مجھے سے پوچھا ہے کہ وقت کے ساتھ زبان کیسے بدل جاتی ہے اور آپ نے کن تبدیلیوں کو دیکھا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ زبان اِس طرح سے بدل جاتی ہے کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں لوگ اُن کے ساتھ رہتے ہیں اور اُن کے بول اُن کے زبانوں کو سُنتے ہیں اور اُن کی صحبت میں رہ کر اُن کی زبانیں بدل جاتی ہیں لوگ اُن کی زبان کو اپنانے لگتے ہیں اِس طرح سے لوگ اِس طرح سے زبانیں بدل جاتی ہیں جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اُردو کے ساتھ کافی ساری زبانیں یوز کرنے لگے ہیں انگلش بولتے ہیں اکثر چیزوں میں اور ہندی بھی آ جاتی ہے اُس میں تو لوگوں کے ماحول اور اُن کی صحبت میں رہ کر زبانیں بدل جاتی ہیں لوگ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کسی اور کام سے تو پھر وہاں جا کے بھی اُن کی زبان بدل جاتی ہیں اُس ماحول میں رہ کر